شادی پر دلہن کو دیے جانے والے تحفے اور رسم و رواج مختلف معاشروں خاندانوں اور ثقافتی لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں عام طور پر لوگ دلہن کو مختلف قسم کے تحفے دیتے ہیں جیسے زیورات سونے یا چاندی کے کپڑے مہنگے یا روایتی ملبوسات جیسے لہنگا ساڑی عطر کاشتی کاسمیٹک کاسمیٹک اور دیگر ذاتی استعمال کی چیزیں نقدی نقد رقم بطور برکت گھر گھر گھڑی گھریلو سامان اگر دلہن کے ساتھ نیا گھر بسانا ہو بعض اوقات الیکٹرانکس الیکٹرا نکس جیسے موبائل فون لیپ ٹاپ بھی دیے جاتے ہیں